नमस्ते जी जैसे हमारे होटल में तो बहुत कुछ है जैसे आप जो चाहें वो मिलेगा जैसे नॉर्मल खाना खाते हैं तो जैसे पचास साठ में भी मिल जाएगा और जैसे एस्पेसल चाहते हैं जैसे डेढ़ सौ रुपये थाली हो जाएगा एक सौ बीस रुपये थाली जैसे हमारे स हमारे यहाँ मटर पनीर भी है पूड़ी है पलाऊ है जैसे और सबकुछ है और दाल साल रोटी दाल चावल रोटी सब्जी भी है

जैसे पूड़ी पनीर एक बार खाओगी हाँ पनीर पूड़ी चावल ये सब खाएंगी तो जैसे कि एक सौ बीस रुपये थाली एक सौ बीस हाँ यहाँ तो हमारे हमारे यहाँ सब कुछ मिलेगा न तो महंगा मिलेगा जैसे आज नै जैसे तो नॉर्मल थाली खाओ न जैसे साठ रुपये में भी हो जाएगा आप हाँ जैसे आस्सी रुपये में भी मिल जाएगी आपको और साठ रुपये में भी मिल जाएगा हाँ जैसे बोतल का पानी भी मिल जाएगा सब कोई दिक्कत नहीं है यहाँ आओगी तो सब कुछ मिलेगा जैसे थोड़ा महंगा पड़ेगा लेकिन स समान अच्छा मिलेगा

ओ भी जैसे साठ रुपये में मिल जाएगा हाँ दाल चावल पूड़ी सब्जी अगर खाएंगी आप तो जैसे आस्सी रुपये

नहीं वो अस्सी में मिलेगा

जैसे जब खाएंगी तो पैसा तो जमा करना ही पड़ेगा पहले खाके फिर पैसा देना न जैसे

चालीस रुपये प्लेट चालीस रुपये हाँ जैसे सलाद उलाद मिलेगा सलाद वलाद मिलेगा अचार मिलेगा

चावल चावल मिलेगा मिलेगा मिलेगा मिलेगा ठीक है ठीक है ठीक है खाना आ रहा है बैठो आप

ठीक है ठीक है अपना जैसे नमूना देके उसी हिसाब से अपना खाना मंगाएं ना जैसे जे ज ठीक है जैसे आपके पास बजेट हो वैसे आप खाना मंगाएं खाना तो सब प्रकार का हमारे पास है ठीक है तो आपके पास पहुंचाना नो न हाँ तो इसलिए जो आपको पसंद आए उ बताई नमूना देख लीजिए पसंद जो आए उ चीज बताइए ठीक है ठीक नमस्ते